ہميں ہمارے گھر كے ساتھ ہر جگہ كو صاف ركھنا چاہيے كيوںكہ اس سے بيمارياں پھيلتى ہيں اور ہميں ہريالى بچانى چاہيے انوائرمنٹ كو بہت زيادہ نقصان پہنچ رہا ہے ٹيكنالوجى بڑھنے سے تو اس ليے ہميں زيادہ سے زيادہ چھوٹے چھوٹے پيڑ لگا كر ہمارى ہريالى بڑھانى چاہيے انوائرمنٹ بڑھانى چاہيے اس سے اب تو بہت زيادہ ڈىفارسٹيشن بڑھ گيا ہے كيوںكہ ٹيكنالوجى بڑھى اس ليے ہر جگہ بلڈنگس بن گئے تو اس ليے یہ انوائرمنٹ ختم ہو گيے جنگل ختم ہو گيا ہريالى نہيں رہى دريا ميں كچرا ڈالنے سے بيمارياں پھيلتى ہيں اس ليے ہميں ہمارے گھر كو اور ہمارے آس پاس كى جگہ كو صاف ركھنا چاہيے